हाँ मेरे माता पिता तो ज़रूर पढ़े लिखे हैं लेकिन दादा और दादी उतने पढ़े लिखे नहीं है क्योंकि माता पिता के समय पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था थी शिक्षा व्यवस्था सही थी तो माता पिता तो पढ़ पाए लेकिन दादा दादी के सम जिस समय का दौर रहा वह उस समय में शिक्षा शिक्षा को ग्रहण कर पाना बहुत ही मुश्किल था वहाँ बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था ख़ास करके महिला वर्ग के लोगों के लिए क्योंकि वहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था होती जहाँ उनको शिक्षा मिलता था वह घर से अत्यधिक दूर होता था जो की महिलाओं को उस समय के हिसाब से घर से बाहर निकलना भी उचित नहीं समझा जाता था जिस प्रकार से उन्हें शिक्षा सही समय से ग्रहण नहीं करवाई जा सकती थी हाँ कुछ पढ़े लिखे होते थे लेकिन वह जितना घर में पढ़ सके उतना ही और पुरुष पुरुष भी पढ़ते थे लेकिन पुरुष भी उतना नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि वह उसकी खेती बाड़ी का काम कर करवाया जाता था उन्हें बस यही चिंता रहती थी कि दो वक्त का भोजन मिल जाए उन्हें पढ़ाई लिखाई से उतना यह नहीं था उन्हें यह नहीं पता होता था कि हमें पढ़ने लिखने से हमारे देश समाज हमारे परिवार पर कैसा असर पड़ेगा उन्हें शिक्षा का महत्व का बारे में नहीं पता था जो यह वह इनकी बातों को अच्छी तरह नहीं समझ पाते थे इसलिए वह शिक्षा को इतना जोर नहीं देते थे और वह पढ़ते भी नहीं थे क्यों क्योंकि उनका कोई समझाने वाला नहीं था जो इस शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें इसे क्यों ग्रहण करना चाहिए उन्हें बस इतना मालूम होता था कि हाँ हमें बस दो वक्त का खाना मिल जाए उनका निजी जीवन इसी पर चलते रहता था महिलाओं के लिए ख़ास कर उन्हें तो बस घर का कामों में लिपटना होता था क्योंकि वहाँ उनके शिक्षा उतना उनके लिए आवश्यक नहीं थी और जो कुछ भी शिक्षा मिलती थी उनके सही ढंग से नहीं मिल पाती जो की उनका मुख्य कारण था उनको घर से बाहर कहीं नही जाने दिया जा सकता था इसलिए उन्हें जो भी शिक्षा प्राप्त होती थी घर में होती थी और फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया आगे बढ़ते गए हमारे माता पिता का समय है तो हाँ वह सही से पढ़ पाए उसकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल पाए क्योंकि उस शिक्षा व्यवस्था का सही साधन मिल गया लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि हमारे शिक्षक क्यों ज़रूरी है और अगर हम जिस प्रकार से हमें शिक्षा मिलेगी हम अपने आगे वाले पीढ़ी को भी शिक्षित कर सकेंगे जो कि हमारे भविष्य में काम करेंगे आजकल की बढ़ती जनसंख्या को देख कर बढ़ती टेक्नोलॉजी को देख कर हमें यह शिक्षा से प्राप्त होता है जो आज बड़े बड़े स ट्रेन का निर्माण प्लेन का निर्माण यह घर भवन सबका निर्माण में शिक्षा अत्यंत ज़रूरी है इसलिए कि जब हम पढ़ेंगे तभी हमारे समझ जाएगी कि यह चीज़ कैसे करनी है जो पढ़े लिखे नहीं उनको यह नहीं पता होता है कि एक भवन का निर्माण कैसे किया जा सकता है एक ट्रेन को कैसे चलाया जा सकता है एक प्लेन को कैसे उड़ाया जा सकता है इसी कारण था जो हमारे उस आजादी से पहले के बहुत सारे पहले के समय में पढ़ना लिखना उतना उचित नहीं समझा जा सकता था यही कारण रहा कि हमारे दादा और दादी पढ़े लिखे नहीं थे और जब धीरे धीरे समझ आने लगे तो हमारे माता पिता भी कुछ हद तक पढ़ पाए